जोंनि ओनसोलाव ओह दासान्दि आथिखालाव मानि बिदि ओंखाम मोनजायालासिनो रसा नांनाया एसे खमखौनो होनना बुंनो हागोन मानो होनबा दायो आथिखालनि जुगाव गासैबो मानि सुबिदाखौ गासैबो सुबुङा मोनजोब्बाय जेनेखा सरकारनिफ्रायनो जानाय लोंनायखौ सुबिदा मोनदों फारसेनिफ्राय आम खिसुमाना गोयि दंमोनब्लाबो बिसोरबो बिदिनो सरकारनि सुबिदा मोन्दों जेनेखा न' मोन्दों सोरबा गेस लाइटनि आमफाय रेसन कार्ड फारसेथिंनिफ्राय हेफाजाब मोन्दों एनिफ्राय बुंनो थाङोबा गावनो गाव जुदि एसे आं जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि खोथा बुंनो थाङोबा गाव जुदि एसे खामानि मावनो बा जेनेखा काम्पानिफोरावनो आजिखालि गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि एरियाफोरावनो बुहुत काम्पानि गिदिर गिदिर खुलिबाय बेफोरावबो हाबनानै गावनि उदैखौ अह फोथांना लाखिनो थाखाय गावखौ बेयावहायबो खामानिफोरखौ मावनानै गावनि जेंनाखौबो फोजोबस्रांनो हानाय आं नुनो मोनो